गाना प्रदर्शन या रिकॉर्डिंग सेक्शन के लिए जो मेरी तैयारी रहती है मैं सबसे पहले अपना एक गाना तैयार करती हूँ वह गाना चाहे वह संगीत के साथ हो गिटार के साथ हो या पूरे बैंड के साथ हो मैं सबसे पहले उस अपना एक गाना तैयार करती हूँ फिर जहाँ पर मुझे जाना है रिकॉर्डिंग के लिए उससे कुछ दिन पहले मैं अपने लिए एक ऐसी जगह तैयार करती हूँ जहाँ पर मैं बिना किसी शोर शराबे के या शांति से गा सकूँ और अपना अभ्यास कर सकूँ मेरे अभ्यास करने के बाद मैं फिर वहाँ पर कंप्यू माइक्रोफ़ोन और कंप्यूटर सेट के साथ तैयारी करती हूँ और एक गाने के लिए अगर वह सिम साधारण गाना होता है या फिर पूरे बैंड के साथ होता है तो इसमें मुझे अन अलग अलग समय लगता है एक गिटार के साथ अगर गाना गाया जा रहा है तो वह कुछ घंटों के अंदर ही रिकॉर्ड हो जाता है अगर पूरे बैंड के साथ अगर मैं गाना गा रही हूँ तो मुझे उसमें दस से पंद्रह घंटे लगते हैं रिकॉर्डिंग में